टीह अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह छवीह मार्च उणिवीह सौ चोवंजाहु पंज जून उणिवीह सौ टेहतरि सोरहं जून उणिवीह सौ चोहतरि ॿारहं मार्च उणिवीह सौ असीं